पंज ओक्टोबर ॿ हज़ार ॿारहां नव नवेम्बर ॿ हज़ार ॿावीह पंजवीह जनिवरी उण्वीह सौ पंजतरि ॾह जूनि उणिवीह सौ पंजानवे टीह मे ॿ हज़ार ॿारहां